صبح صبح کو دوڑنا دوڑتے ہوئے بہت اچھا لگتا ہے خاص طور پر ہم سب کو یعنی ہر سب ہم سب کو یعنی ہر سب گھر کے انسان کو صبح صبح اٹھ کر گھومنا پھرنا صحت کے لیے بہت ضروری ہے اور ہمارے گھر میں بھی ہمارے بھائی ہے اور ہمارے اور بھی بھائی بہن سب مل کے صبح صبح گھومتے پھرتے ہیں اور خاص طور پر ہمارے بھائی ہے یعنی ہم لوگ تو دوڑتے ہی دوڑتے ہیں بھائی سب ہیں ابو ہے بہت سارے لوگ وہ ہے صبح میں فجر کی نماز پڑھ کر گھومتے پھرتے ہیں اور صبح کو گھم گھومنا پھرنا صحت کے لیے بہت ضروری ہے اور گھومنا بھی چاہیے اچھی بات ہے اور صبح کو گھومنے میں مزہ بہت آتا ہے صبح کا موسم بہت سہانا لگتا ہے اور صحت کے لیے بھی بہت ضروری ہے گھومنا پھرنا اور وقت گزارنا اور روزانہ انسان کو ہونا چاہیے کہ روزانہ صبح صبح اٹھ کر ٹہلے گھومے پھرے اور اسے یہ تو صحت کو صحت کے لیے بہت ہی ضروری ہے فائدہ مند کی چیز ہے گھومنا پھرنے اور صبح کا ہوا لگانا بہت ہی ضروری ہے بہت ایسے سارے لوگ ہیں جو گھومے صبح کو جگ نہیں پاتے ہیں کسی پریشانی کی وجہ سے گھوم نہیں سکتے ہیں لیکن سب لوگ اسے گزارش ہے صبح کو سویرے سویرے جگے نماز فجر کا نماز پڑھے نماز کے بعد گھومے پھرے پھر اس کے بعد بہت سارے کام اپنے کاموں میں لگ جائے لیکن ہر کام کے ساتھ ساتھ اپنے صحت کا بھی خیال رکھے اور گھومے